जी मूंखे बचपन खां ई पढ़णु जो ॾाढो शौक़ु रहियो आहे ऐं मुंहिंजे घर जे माहौल बि इहो हो कि सुबुह जो केरु सभिन खां पहिरीं उथी करे पेपर पढ़ंदो हिन में मुंहिंजो कंप्टिशन थींदो हो त सभिनि खां पहिरीं मुंहिंजो पापा पेपर पढ़ंदो हो हुन खां पोएं मां पढ़ंदी हुयसि पेपर पढ़ण सां काफ़ी जानकारी ऐं नॉलेज मिलंदो आहे शहर जी जानकारी इंटरनैशनल नैशनल जानकारी मिलंदियूं आहिनि मां त चवां थी पंहिंजे ॿारनि खे ऐं समाज में सभई पंहिंजे ॿारनि खे घटि में घटि सुबुह जो नथो टाइम मिले त ॾींहं जो न त शाम जो हिकु बार पेपर पढ़णु ज़रूरु सेखारियो